मां मीशो मां मेकअप जो सामान घुरायो आहे पोन्डर लिपिस्टिक बिंदियू कननि जा टाप्स उनमें क्रीम मां बिंदियू ऐं पाण कनकि सभु ऑडर कयो आहे सभु मुंहिंजो सामान ॾाढो सुठो निकितो आहे पोन्डर बि ॾाढो सुठो आहे लिपिस्टिकियूं कलर कलर जूं आहिनि ॾाढियूं सुठियूं आहिनि ऐं कननि जा टॉप्स बि तरह तरह जा आहिनि ॾाढा सुठा आहिनि बिंदियू बि ॾाढियूं सुठियूं निकितियूं आहिनि ऐं गले जा हार बि आहिनि मंगलसूत्र बि उनमें आहिनि मंगलसूत्रन जा लाकेट बि तरह तरह जा आहिनि उहे ॾाढा सुठा आहिनि लिपिस्टिक बि चङनि करल कलरन जूं आहिनि सभु सुठा सुठा कलर आहिनि अ क्रीम बि ॾाढो सुठो आहे सभु सामान सुठो आहे